जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय गोबां फोरोंनाय फरायनाय आदबफोरा आलादा आरो आरो मानो होनब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव फोरोंनाया थिउसिन गैया थिउसिन मोजां होया मोजां लानो थाखाय हाया आरो थाउन फरायनाय फोरोंनायफ्राबो ब्लेकबरदआव लिरनानै फोरोङो आरो थाउननि जाबाय गासिबो स्टेनदार्द गासैबो मोजां फोरोंनाय गासैबो मोजांजोब आरो गासैबो फोरोंनाया मोजां स्टेनदार्द आरो गोरा ब्लेकबर्दआव लिरालासै कम्पुटार लेफटफफोरजों फोरोङो जोंनि गामि ओनसोलनि बादि ब्लेकबर्दआव लिरनानै फोरोंनाय गैया थाउननि फोरोंनायफोरा आरो थानायफोरा दस्रा जायो थिउसिनफोर ग्रोम ग्रोम होयो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनि बिफोरबादि गैया थाउननि जों जोंनि गामि ओनसोलनिजों फोरोंनायफ्रा मिलाया